हेलौ औ थांजायो थांजायो लामायानोथ' बिराद गाज्रिलै दा फंबाय अयथासार गाज्रि फाखायानोमोन ओमफ्राइ दा मानि खुरखा जोब्बाय बिदिनो बलदार गारि बायदिसिना बाला बायदिसिना बोनानै लामाया दा मानि अबस्था गाज्रि आरोखि दैआथ' बानाया जायो दैज्लाङावथ' बुहुथ दैबानायानो जायो दै बाना जायोबाबो मानि लामाया गोजौ हिसाबै थांजायोमोन बे मेन लामाया दा लामायानो अयथासार गाज्रि आलदाजों थांजायो थांजानाया बिजिनी जों थांजागोन औ हास्राव बारिजों थांनांगोन लामाया गाज्रि बिजों जा सदखाद जायो ओमफ्राइ लामाया बिराद गाज्रि दालांआथ' गाज्रि गैया गैनाया ओमफ्राइ लामायासो गाज्रिथार माने हाखर हाला मानि बिदिनो फाखानि लामामोन नालाय अबावबा खुरख'नाय थाबाय बिदिनो हाखर लाहा मानि सालायनो इनटारेस्ट मोना खस्थ' आरो

औ बिजिनी जोंबा नों गिदिंनानै थांबा एसे आराम मोनगोन आरो गिदिंनानै थांनाय जागोन

नोङो गिदिंबा सिदा साइद थांनानै थाङै थांनानै नोङो बर' बाजारसिम थांदो बर' बाजारनिफ्राइ ओरै सोनाबजों आखिथिं थांदो बिदिनो थांबाय थांबाय हाउस हास्राव बारि मोनलांसिगोन सुबायझार मोनलांसिगोन सुबायझारनिफ्राइ बे आमगुरि सामगुरि मोनलांनानै खैलामैला आमथिखा मोनहैगोन आरो होद नों फिस गोजाखा फिसा बिजिनी जोंबा फिस गोजा माने बेजों लामाया बांद्राय गाज्रि नङा थांनो हायो आरो नैबे साफागुरिनि मेनआसो लामाया गाज्रि थारमानि

औ गाज्रि जाबाय बेजों औ दे दे दे